میں اپنی زندگی میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں جسے میں حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا کیریئر اچھا بنے رہے میں نے بس یہی بہت اچھے سے علم حاصل کی ہے میں نے بہت ہی دل لگا کر اپنے من لگا کر رات بھر جگ کرعلم حاصل کی ہے تاکہ میرا کیریئر اچھا بنا رہے تاکہ مجھے کوئی آگے چل کر مجھے کوئی چیز کی تکلیف نہ رہے میں نے یہ سوچا تھا میں نے اپنے کَے علم میں بینک میں جاب کرنے والی پڑھائی کی ہے تاکہ مجھے بینک میں جاب کرنے کا موقع ملے اور میں اپنا کام اچھے سے کروں کیوں آگے والا میرے کام سے بہت زیادہ خوش ہو اس لئے میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہ جاب ملے یہ کام ملے تاکہ میں اچھے سے کروں پیسہ کما کر اپنا کیریئر بنا سکوں جس میں آگے چل کر مجھے کسی کے مدد کی ضرورت نہ پڑے اس لئے میں نے ابھی سے ہی علم اچھے سے حاصل کی ہے اور میں یہ دوسروں کو بھی یہی صلاح دوں گی کہ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں مطلب اپنے کیریئر کے ہی حساب سے چلیں نہ کہ دوسروں کے حساب سے چلیں اپنے جو مقصد ہے ایک مقصد بنا کر چلیے ایم بنا کر چلیے تاکہ ہمیں آگے چل کر کوئی چیز کی پریشانی نہ ہو